وعلیکم السّلام جی خیریت جی میں اسکول سے بات کر رہا تھا وہی کپڑے آپ کو دیئے تھے نا بچوں کے تو وہی کہاں تک آئے کون سے کون سے کلاسز کے ڈریسز وغیرہ کہاں تک آئے جی ہاں دوسرا مشورہ یہ تھا میڈم کُل شپ پہ کپڑا وغیرہ کوالٹی بھی صحیح نہیں تھی بٹن بھی صحیح نہیں تھے تھوڑا سا یہ ٹائم ذرا غور کر کے کام ذرا صحیح کرائیے اور بھی آرڈرس آنے والے ہے کیونکہ وہ لوگ کام ذرا جلدی کر دوگے نا پھر ہم آپ کو بول سکتے ہیں اور بھی جی جی اچھا پیمنٹ کا جو ہے میں بول دیتا ہوں اور اکاؤنٹنٹ سر کو بول دیتا ہوں اب جو ہے اِنشاء اللہ آپ کا پیمنٹ بھی آ جائیں گا تو کوالٹی کا استتھی کا ذرا ذہن میں رکھیے آپ اور بھی ایڈمیشنس وغیرہ آنے والے ہیں اِنشاء اللہ اور بھی بڑھ کے آپ کو آرڈر دیتا ہوں میں آپ کو اِنشاء اللہ اچھا ابھی فی الوقت کتنے ڈریسز ہیں آپ کے پاس ریڈی ہیں کون سے کون سے کلاس کے جی تو فی الوقت ایک کام کریے آپ جتنے بھی ریڈی ہے نا اب آپ بھیجا دیجئے ایک دو دِن میں اُس کے بعد باقی ڈریسز بعد میں بھیجیے آپ اور ذرا جلدی کرنے کی کوشش بھی کریے آپ پیمنٹ بھی لے لیجیے آپ اِنشاء اللہ ٹھیک ہے چلیے شُکریہ جی شُکریہ بہت بہت